पहले में क्लोज़प टूथपेस्ट से इस्तेमाल करता था काफ़ी दिन तक उसको इस्तेमाल करने से मुझे दातों में तकलीफ़ होने लगी थी सड़न सी महसूस होने लगी थी फिर मेरे दोस्तों को मैंने बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है तो उन्होंने मुझे सजेसन दिया कि तुम कोलगेट का इस्तेमाल करना चालू करो फिर मैंने कोलगेट लाया कोलगेट ला कर और इस्तेमाल करना चालू किया जिससे मेरे दातों को तकलीफ़ से छुटकारा मिला दातों का पीलापन भी दूर हो गया सड़न जो हुई थी वो भी सहीं हो गई अब जो है वो मेरे पूरे परिवार में हम लोग सभी लोग कोलगेट का इस्तेमार करते हैं बढ़िया दातों को कोई तकलीफ़ नहीं है और सब मस्त हैं